दङ ओरैनो दं आङो बिनिफ्राय मा ओइ एम्फौआनोथ' जादों र' एम्फौ माबायानो एसेल'थारमोन आंनाबो बिदिनो दा बेखौनो माबादो नों बेलेगआव मोनाखै खबर लायाखै रावनावबो एह आंनावबो एम्फौआनो थेवबाबो एसे लांनो हागोन दे मालाबा नोङो सोलाबबाथाय लांनो हागोन माबाखौ हा एम्फौआव बिदिनो आंथ' इन्दिल'सो होयो इन्दि बेगरखौनो जोलै दोन्नानै बिदिनो माबाबायथायो र' फोना दोनोहाय आङो दब्लायसे जायगा दंखायो बिदिनो हाख'र बेयाव फोना दोन्नानै बिनिफ्राय बेखौनो एसे एसेल' लायो आङो गोबां लाया नों नों एबार लानो नागिरदों नामा एह ओह औ आङो माबायाहाय बेलेग होआ बिदिनो गाम्बारिफोर होबाबो एम्फौ माबायानो मोजां जाया दिसं फिथोबफोराबो मोजां जाया बेखायो इन्दिखौनो फोना दोन्नानै होयो आङो माबाबाथाय लांफैनो हागोन दे आंनिखौनो ओंखायनोथ' अह दोनगोन आङो माबा दालाय इन्दि खुन्दुङाबो दाम थारना मालाय फालि दासोगारो माबायो बेखायनो एसे एसे माबायोहां फोयो बिदिनो इन्दि अह बेखायनोथ' आरो एम्फौआबो दामथार दस' एम्फौ माबायाबो फवासेआवनो एक्स' दुइस' गाहाम ओम गोथावबो मोनो ना गोथावखायसो दाम गोसा अह देरस' गाहाम खोमा दस' जोंहा न'आवनो जायोहाय बिदिनो फानलाया ओह एसे एसेल' लायो ना इन्दि दंफाङानो गैया बिदिनो बेलेगखौ होबाबो माथो मोजाङानो जाया नै बिनिखायनो माबाखौनो होयो इन्दिखौनो एसे फोना दोन्नानै बेखौनो बेगर माबाबाय थानानै होयो आं एह ओम ओम गोथाव मोनोहाय माबा जादाव जादाव गोथाव मोनग्रा जाबाय बुस्टुआ एम्फौ लाथाखौबो सिगाङो माबायोमोन बोरैबा मोनोमोन दा जादाव जादाव गोथावसो मोनलायदोंसो माथो ओम ओम ओम ओम बया मोनो नुनायावलाय नोङो फिसि फिसिथारनोबालाय लांनो हागोन दे आंनिफ्रायनो एसे माबाखौबो खुन्दुंफोरबो मोजां जायो र' हाय बिदिनो फिथोबफोरबो दाम मोनो फिथोबा ओम दोनबाय नामा एह आंनाव सिरिखाय दोनबाय नामा जादों ओह ओह मा होनदों दङ दङ मोजाङै दं दे नों मालाबा लांफैबानो जाबाय माबाखौ ओंखाम जाथ'वाखैनो र' ओंख्रिआ बिदिनोहाय दालि ओम ओंख्रिआनो एख'आनो गैया नोंलाय बेसे गोबां लागोन बेसे गोबां लागोन एम्फौखौ दे लांनो हागोन दे मा औ मा होन्दों औ दङ मोजाङैनो दङ दे ओम बिदिनो बे एम्फौफोरजोंनो बिदिनो दसे दसे टाइम पास खालामनांगौ जायो ओम एम्फौ लाबाबो खस्थ'थार खस्थ'थार